हमरा भिरु दुरगा पूजामे बहुत बढ़िआँसे होइ छै मेला नचनिआँ आबै छै स्टेज प्रोग्राम होइ छै नाचै छै पहिले तऽ हमहूँ देखै ले जाइ छिए आओर रुपा पइसा दै छिए नचनिआँके हाथ मिलबै छिए नचनिआँसे खूब बढ़िआँसे होइ छै आओर दोकान लागै छै अकसिया झूलासब झूला लागै छै ब्रेकडाउन सब सब झूलामे जाके बैठिके अपन झुलै छिए अथी करै छिए आओर मिठाइ किनै छिए कृष्णा जन्माष्टमीमे जाइ छिए देखै ले कृष्णजीके मेला ओकरोमे खूब बढ़िआँसे होइ छै अकसिया झूला ब्रेकडाउन सब सब झूला रहै छै बहुत बहुत बढ़िआँसे धूमधामसे होइ छै मौत कुआँ सब कुआँ होइ छै ओकरामे जाइ छिए तब देखै ले आओर यज्ञ होलै इधरे तऽ यज्ञमे बहुत बढ़िआँसे होलै रहै यज्ञ मथाइ भेलै रहै यज्ञ देखै ले गेलिए रहै तऽ महराजजी अएलखिन यज्ञमे तऽ हुनका पाएर छुइके परनाम केलिए आशीर्वाद देलखिन परसाद देलखिन सभकेँ देलखिन आओर महराज जे छथिन एकटा बढ़िआँ मेलामे होइ छै यज्ञमे तऽ महराजजी एतेक बढ़िआँ होइ छथिन कि रुमाल दै छथिन सभकेँ दै छथिन परसाद दै छथिन मेला तऽ इहाँपर खूब बढ़िआँसे हमरा भिरु होइ छै चैती दुरगा होइ छै चैती दुरगामे भी एतबे बढ़िआँसे होइ छै चैती दुरगामे दुरगाजीके पूजा होइ छै मेला लागै छै बहुत बढ़िआँसे मेलामे हर तरहके सबकिछु खेलौना उलौना सबकिछु मिलै छै मेलामे मेलामे मिलै छै बच्चाके खेलौना बच्चा सबकिछु लेलक अथी लेलक सबकिछु लेलक मेलामे गाड़ीसे जाइ छिए मेला देखिके चलि आबै मेलामे बहुत बढ़िआँ हमरा होइ छै मेला देखैमे कोइ दिक्क्त नहि रातिके मेला देखै ले जाए छिए मेलामे बहुत मोन लगै छै छिए बहिन होइ छिए भाइ होइ छिए मम्मी पापा सभ मिलिके मेला देखै ले जाइ छिए मेला देखिके आबै छिए घुमि टहलिके मेलामे बहुत सुविधा होइ छै मेलामे कोइ तरहके दिक्क्त नहि होइ छै नचनिआँ आबै छै नचनिआँके साथ खुल्लो बेर नाचै छै डान्स करै छै अथी करै